अंजी जगदेव जी हैलो अंजी बुखार दिक्खो आं बड़े होआ दे लोकें गी ओह् डेंगू दा टेस्ट कराये तुसें कराओ ना ओह् केह् आक्खदे अपना निं होआ दा आं टेस्ट गै ओह् कन्नै रुट्टियै गी सोआद आवा दा में हा डेंगू दे सिम्पटम न तुस डेंगू दे टेस्ट कराओ जल्दी कोला जल्दी नेईं तां एह् बड़ी गंदी बमारी ऐ अच्छा आं उसदे कन्नै होंदा नी फूड प्वाईजनिंग होई जंदी ऐ आक्खने दा मतलब ऐ कि थुआढ़ा अपना खाना पीना गै ठीक निं होग भी बंदा ओह्बी बमार करदा होर आदमियें गी ऐं ओह् ते ऐ भी दिक्खो आं इस च केह् करी सकदे मगर ओह् तली दियां चीज़ां अं तली दियां चीज़ां नेईं तली दियां चीज़ां नेईं खाओ कन्नै ओह् निं खाओ अपना गन्द निं खाओ तली दियां चीज़ां निं खाओ समझा दे नी पर्हेज करेओ अपना प्याज़ थूम बंद रक्खेओ पानी गर्म करना ते उसदे च काह्वा पीना काह्वा समझदे ना तुस आं आं ओह् काढ़ा पियो ते अपना ओह् पियो कन्नै हल्दी दुद्धै च हल्दी पाइयै घ्यो खाना लक्क पीड़ दा लाज पता केह् ऐ घ्यो नेईं नेईं खाल्ली घ्यो खाना ते हल्दी पाइयै दुद्ध पीना ते आं देसी घ्यो ते कन्नै लक्कै ई मालश करानी रोज़ तेल लाइयै गर्म लाइयै भी मालश करानी ते सेई जाना ठीक ऐ ते ठंड च हड्डियें उप्पर बड़ा गै जोर पौंदा ते तां गै साढ़ियां हड्डियां फॉल्ट होई जंदा हड्डियें च कमजोर होई जंदा ते कन्नै शराब घट्ट पिया करो ना कन्नै ऐं आं ओह् जेल्लै बमार हा ते पर्हेज करी ओड़ेआ ते हून ठीक ऐ ते भी शुरू करी ओड़ेआ अं ठीक ऐ ठीक ऐ भी सर ओके